ہیلو السلام علیکم میں اپنے موبائل نمبر چھ تین آٹھ آٹھ دو چار پانچ زیرو نو نو کی قابل کی تفصیل معلوم کرنا چاہتی تھی تا کہ میں اپنے بجٹ کے مطابق ادائیگی وقت پر کر سکوں براہ کرم مجھے یہ بتائیں کہ اس مہینے کا بل کتنا ہے اور آخری تاریخ کیا ہے شکریہ میں میں اس بل کو وقت پر ادا کر دوں گی میں نے بجٹ پر اس رقم کو شامل کر لیا ہے مجھے فکر ہے کہ اگر کوئی ہنگامی خرچ آ گیا تو بل کی رقم متاثر ہو سکتی ہے اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسے ترجیح طور پر ادا کر دوں